पयली म्हण आसा गरजेक तोरा शीर गरजेक तोरा शीर म्हणजे जशी आमच्या घरान मिठाच्या उदकान घातलेलें तोर आसता तोराचो कुडको तोरा शीर आनी केन्नाय घरान कांय जेवण रानलेलें आसता सायडीक कांय तोंडाक लावपाक ना जाल्यार आमी तें तोरा शिरान मस्त जेवतात तशेंच गरजेक तोरा शीर म्हणजे जेन्ना तुका सामकी खंयच्याय गोश्टीची गरज आसता आनी त्या टायमार तुका ती गरज तें ती गोश्ट गावना पूण ताज्या व्यक्ती व्यतिरिक्त दुसरी खंयचीय गोश्ट ताज्या सामान्यान आसा ताज्याच भशेन आसा आनी ती ती खूब प्रमाणान आसा आनी ती तूं वापरूंक शकता ती वापरली म्हणोन कोणाचें कांय बिगडचें ना ना कोणाचें किदें कमी जावचें ना ताका म्हणटात गरजेक तोरा शीर गरज पडटा तेन्ना ती गोश्ट आमचे कडेन खूब प्रमाणान अवलंबून आसता दुसरी म्हण म्हणजे मेल्ले म्हशीक खंय बारा शेर दूद हाजो अर्थ असो जेन्ना ती गाय जिती आशिल्ली तेन्ना तिका ती गाय चारूच शेर दूद दिताली पुणून आतां ती गाय मेली आनी लोक म्हणटात ती बारा शेर दूद दिताली हें अशें दिसोन येता की जेन्ना खंयचोय मनीस जितो आसता तेन्ना लोका तेंची सदांच चुको दिस काडटा भायर सदांत तो पाडो म्हणटा वायट वायट उलयता आनी जेन्ना तो मनीस मरता तेन्ना तेज्या बद्दल बरें बरें उलयता जो तो मनीस नाशिल्लोच केन्ना तेजी बेश्टी तोखणाय करतात आनी तिसरी म्हण अशी आसा की कुत्र्याची शेंपटी वांकडी ती वांकडीच ती नळेन घातल्यार सुद्दां सारकी जायना हाचो अर्थ असो की खंयचोय एक मनीस आसता तो सदांच चुको करता आनी ती चूक तेज्या स्वभावान भरलेली आसता तो जल्माच्यान त्यो चुको करीत येयल्लो आसता आनी त्यो ताका कितलोय जर तुवें समजयलो आनी ताका सुदरपाचो यत्न केलो जाल्यार तो मनीस सुदरना तो त्यो चुको परतो परतून करीत रावता म्हणून आमी म्हणटा कुत्र्याची शेंपटी वांकडी ती वांकडी तिका नळयेन घातली सुद्दां जाल्यार ती सारकी जायना आनी चवथी म्हण म्हटल्यार नाचता येईना अंगण वांकडें हाजो अर्थ असो कोणाकू बाबा एक गोश्ट खंयची किदें करपाक सारकीं कळना पूण ती तरी करता कशी कशी आनी मागीर म्हणटा हें ना तुमचें हें सारकें नाशिल्लें म्हणून ते आपल्यान सारकें जावना तुमचें तें बरें नाशिल्लें म्हणून तें सारकें जावं ना आपल्या चुकांचेर केन्नाच बोट उखलिना पुणून दुसऱ्यान जें किदें कमी आसा पळय तें दुसऱ्यांक सदांच दाखोवन दिता ते खातीर आमी केन्नाय कोण कितें आपूण जो सुबेज उलोवन करता आनी जें सारकें जायना तेन्ना आमी म्हणटा नाचता येईना अंगण वांकडें